आइ त बड़ा थाकि गेलहुँ भाई ट्रेनिंग मे भोरेसँ शुरू भऽ जाइ छै भोरे छओ बजे सँ शुरू भऽ जाइ छै प्रैकटिस

नीक ग्राउण्ड छै बहुत पैघो ग्राउण्ड छै बहुत सालसॅं छै कतेक सालसॅं छै करीब बहुत दिनसँ एतय भैयो रहल छै खेलसब हॅं ई हमहुँ सुनने छियै आ अहाँ जे अहाँ जे कोचिंग करै छियै से अहूँ पहिने अ कहियो ट्रेनी होएबै सिखैत होएब पहिने अहूँ विद्यार्थी होएब

हॅं आब सिखबै छियै

हॅं आ ई ग्राउण्ड पर सँ खेलाकए एखन हालहिमे दूटा विद्यार्थी दूटा ट्रेनी विद्यार्थी जे कहै छै ओ सब जिला स्तरपर खेलयलए शुरू केलक अछि

एकटा सुनै छियै बालिंग बड्ड नीक करै छथि आ एकटाक बल्लेबाजी बहुत नीक होइ छनि हॅं देखियौ बात बात इएह छै जे वाटसन इसकुलके जे प्ले ग्राउण्ड छै से भविष्य छै एत्तौका बच्चाक लेल त हमहूँ एत्तहि सिखय छी हमहूँ हाँ कहियै की बहुत विद्यार्थीसब हमहूँ एत्तहि सिखै छी आ सोचै छी जे हमहूँ अहीँसए एत्तहि सीखि तऽ हमर इएह विचार अछि अच्छा ठीक छै काल्हिसए आयब हम काल्हिसए आयब कोनो जे ठीक छै